ویسے تو پانی کو فلٹر کرنے اور کرنے اور صاف کرنے کے لیے بہت سارے طریقے پر عمل کر کیا جاتا ہے لیکن عام طور پر جب ہم لوگ دیہات وغیرہ میں غور کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ پانی کو صاف کرنے کے لیے گھریلو ٹوٹکے بہت سارے ہوتے ہیں جیسے کہ عام طور پر لوگ کافی مقدار میں پانی گرم کر کے رکھ دیتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا اس میں سے ان اس میں اس میں سے نکال کر کے پانی پیا کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ لوگ سوتی کپڑے میں چھان کر کے بھی صاف پانی کا استعمال کرتے ہیں پینے کے لیے یا پھر کھانے بنانے کے لیے لیکن آج کل آج کل ہم لوگ شہروں میں جو دیکھتے ہیں تو بڑی بڑی مشینیاں مشینیں لگ گئی ہیں اور اسی طریقے سے فلٹر کرنے والی دوسری اور بھی گھریلو مشینیں آ گئی ہیں جس سے جیسے جس سے پانی کتنا بھی گندا ہو یا پانی میں کوئی بھی گرد وغیرہ ہو تو وہ صاف ہو جاتا ہے